बाइकिंग समुदाय सऽ जुड़े आ दोसर सबार से मिलयके अथी लऽ बड़ा अच्छा नीक तरीका छै की गाड़ी आराम से किनको सऽ बात करयके छै तऽ स्लो करिके बगलमे रूकि जाइके छै किए रकयके चाही अगर हम बाइक चलेते रहबै आ दोसरो बला दोसरो जे आदमी छथिन ओ चलाय रहलखिन हन आ दोनो चलेते घड़ी बात करबै ओहिसे मे की होतै हमर ध्यान दिमाग सब हुनका ऊपर चलि जेतै बात करय ऊपर चलि जेतै ध्यान आ सामने से जे गाड़ी आय रहलै हन हुनका पर तऽ ध्यान रहतै नहि ओहिसे की होतै घट दुर्घटना होबयके चांस बढि जाइ छै ओकरा से अच्छा छै जे हम दुर्घटना नहि करिके आराम से किनको से बाते करयके छै तब स्लो करि लेबै गाड़ी आ स्लो करीके बगल करिके लगायके आराम से बातचीत करि लेबै ओहिसे की होतै हमर जे गड़ी चला रहलिए ओ तऽ ध्यान से हटि जेतै किएकि जे बात पर करबै ध्यान ओ बातपर कंस कॉन्सेंट्रेशनो बटि जेतै आ ध्यानो रहतै वएह पर ओहि खातिर हमरा कारण दोसर आदमीके नहि क्षति होइ एहि कारण हमरा स्लो करिके रास्ताके बगलमे जे बात करयके छीकै चाहे दोस्ते मुहिम छै साथ मे वएह बात करते हुए जा रहलै तऽ तऽ ओकरो कहबै आराम से बगलमे बाते करयके छै कही लेट तऽ नहि ने होइ रहलै हन आरामे से अगर बाते करयके छै तऽ आराम से कही जहाँ देखबै खाली जगह छै रूकिके आराम से बात कर लेबै आ एसे अगर हम नहि करय छियै अगर हमदोनो बात करते हुए मतलब चलि जेबै गाड़ी से सड़क पर तऽ की होतै सड़क पर तऽ हम्मे दुन्नू खाली गाड़ी नहि चलेबै आर लोग भी गाड़ी चलाय रहलै हइ ओ लोग भी तऽ उधर से आ रहलै हइ चलेते हुए ओ टकराबै के चांस छै अगर हम दुर्घटना करि दै छियै तऽ ओहिसे की होतै होस्पिटल तुरंत चलि जेबै बैंडेज पट्टी लागि जेतै खर्चा अलग से लागि जेतय गड़ी के जे खर्चा छै ओ अलगे होइ जेतै आ शरीरमे जे खर्चा होतै ओ अलगे होतै आ गाड़ीके जे नुकसान होतै ओ अलगे नुकसान होतै तऽ एकरा से की फायदा होतै तनी देर अगर हम रूकिके बाते करि लेबै तनी जादे टाइम लागि जेतै तऽ की होतै तनिक लेटे ने होबै ओकरा से अच्छा छै दुर्घटना होये से अच्छा छै की हम गाड़ीके स्लो करिके रास्ताके बगलमे बात कर लेबै दोनो दोस्त जे भी बात करय के छै इहे खातिर हम गाड़ी के स्लो करके बगल मे बातचीत करय छी